पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइनि जे करे उन असां पंहिंजे प्रिंसिपल खे वेनती था कयूं की ॿारनि खे हिकु पीरड ख़ाली सिंधियुनि जो पढ़णु खपे देवनागरी हुजे या अरेबिक सिंधी हुजे हिकु पीरियड हुजे जेको की ॿार सिंधी सिखी सघनि ऐं असांजे घर में ऐं असां पंहिंजे घर में त ॿारनि खे सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं पर केतिरा ई घर हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे ॿारनि खे हिंदीअ में इंग्लिश में ॻाल्हाईंदा आहिनि पर असां अॼ जी जेकी जनरेशन आहे ईअं न करणु खपे सिंधी ॿोलीअ खे वाधारो ॾियणु खपे सिंधी ॿोली ॻाल्हाइणु खपे ज़रूरु ॻाल्हाइजे हर हिक खे वेनती आहे की हर हिकु ॼणो सिंधी ॻाल्हाए